खेती बढ़िआँ ओ खेती कोना कोन कोन फसल लगा जेना फसल बदलै पड़ैत छै कि एक ही फसल बुनैत छहो जेतना खेत तोरा पास छै उस खेतमे कोन कोन चीज लगबैत छहो कोन कोन खेत केतना खेत तोरा जिम्मामे छै केतना केतना कोन कोन चीज लगबैत छहो हँ तऽ केतना केतना केतना केतना खेतमे केतना केतना कोन चीज छै आयँ दश कट्ठामे दश कट्ठ मे कोन चीज छौ पहले शुरुआत से आयँ रैंचा रैंचा हँ तऽ रैंचा बला फसल काटि लेबहो तऽ ओकरामे कोन चीज बुनबहो घास कोन घास सुजान

ओ मकै खेतमे मकै कटतै तऽ ओकरामे कोन चीज बुनल जयतहुँ कदुआ आरो

आ गहुँम बला खेत गहुँम बला खेतमे कोन कोन फसल बदलल जाइत छै ई गहुँमके बाद आब कोन खेती ओहिमे होयतै रहड़ि मकै आषाढ़मे ने बुनैत छै

हँ आरो खेतमे अच्छा ईसब फसल बदलि बदलि होइत छै हँ